हलो मैं शुभम शर्मा बात कर रहा हूँ आप वृंदावन रेश्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैंने आपके यहाँ पिज्जा ऑडर किया था तो वह खाने में उसका टेस्ट खराब लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कुछ ज़्यादा दिन का हो उसमें अलग ही खराब सी महक आ रही है तो मेरा कहना यही है कि मुझे या तो दूसरा बदल के दे दूसरा कोई प्रोडक्ट दे है ना नहीं तो इसको वापस कर लें आप ऐसे आप डिलीवर करते हो भोजन ये अच्छी बात है क्या आपको लगता है कि ऐसा भोजन किसी को डिलीवर करना चाहिए जिससे उसकी स्थिति ना खाने योग हो आपको इस बारे में सोचना चाहिए ऐसे में आपके रेश्टोरेन्ट के वह खाना कौन खाएगा कौन डिलीवर करवाएगा आपको इस बारे में अच्छे से ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए